کچھ ثقافتی تیوہار اور تقریبات بہت سے ہیں جیسے کہ عید بقر عید میٹھی عید شبِ براؑت محرم وغیرہ ایسے بہت سے ثقافتی تیوہار ہیں جو ہم مناتے ہیں جو ہمارے کلچرل فیسٹیولس ہیں جیسے محرم میں ہم محرم دیکھنے جاتے ہے بہت بڑے بڑے محرم منائے جاتے ہیں وہ ہم دیکھنے جاتے ہیں میلا بھی لگتا ہے ہم میلے میں بھی جاتے ہیں شبِ برأت کے دن ہم پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں میٹھی عید کے دن ہم شیر بناتے ہیں چھولے بناتے ہیں چھولوں کی چاٹ بناتے ہیں اور بہت سارے ڈشز بناتے ہیں جو سب کو پلائی جاتی ہیں ایسے بہت سے مشروبات ثقافتی تہوار ہیں تقریبات ہیں جو ہم منائے جاتے ہیں